नई कम्पनी खे शुरू करण लाइ सभिनी खां पहिरीं त तव्हांजे मन में वीचारु हुजणु खपे कि तव्हां कहिड़े प्रोडक्ट लाइ या कहिड़े फील्ड में घुसणु था चाहियो सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे पहिरीं कहिड़ो एक्स्पीरयंस आहे तव्हां पंहिंजे पढ़ाई जे टाईम ते का शइ कहिड़े सब्जेक्ट ते सिखिया आहियो ऐं कहिड़े सब्जेक्ट ते तव्हां पढ़ाई कई आहे ॿियों तव्हांजो इंटरस्ट किथे आहे त हुन इंटरस्ट जे हिसाब सां पंहिंजे बिजिनस खे फील्ड खे तव्हां चुनी सघो था त हुन चुनण खां पोइ तव्हांखे सभिनी खां पहिरीं हिकिड़ो बिजिनिस रजिस्ट्रेशन लाइ लाईसंस जी ज़रूरत हुंदी आहे लाईसंस जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ो ऑफिस जो एड्रेस खपे ऐं हुन एड्रेस खे चूस करण खां पोइ तव्हांखे बिजिनिस रजिस्ट्रेशन जी डिपाटमेंट में वञिणो पवंदो ऐं पंहिंजे व्यवसाय लाइ पंहिंजे कम लाइ फील्ड खे चुनिणो पवंदो हुन चुनण खां पोइ तव्हांखे फोम भरे करे ऐं हुन लाईसंस खे अप्लाए करिणो पवंदो हुन में टे चारि औपचारकितायूं आहिनि जंहिं में कि तव्हांखे प्रोडक्ट स सिलेक्ट करिणो पवंदो ऐं हुन खां पोइ तव्हां लाईसंस लाइ अपलाए कंदा ऐं हुन खां पोइ तव्हांखे लाईसंस हिकिड़े पीरियड खां पोइ तव्हांखे मिलंदो हुन लाईसंस जे मिलण जे पीरियड जे टाईम ते तव्हां पंहिंजे ऑफिस जो सेटअप करे सघियो आहियां पोइ जॾहिं तव्हांजो लाईसंस उन्हनि जी एप्लीकेशन एक्सेपट थींदी पोइ तव्हांजे ऑफिस में विजिट करण ईंदा ई सभिनी खां मेइन ज़रूरी शइ आहे कि तव्हांजी कम्पनी जेको कम्पनी जो नालो तव्हां लिखियो आहे हुनजो बोड तव्हांजे ऑफीस जे बाहिरि लॻो हुजणु खपे जेको त तव्हां हू फोटो खीचण ईंदा ऐं फोटा खीचींदा ऐं तव्हांजो ऑफिस जो हिकिड़ो ऑफिस टेबल ऐं चेयर तव्हांजे ऑफिस में हुजणु खपे जिते तव्हां वेई करे कमु कंदा ऐं कोई लैपटॉप या कम्पयूटर या कोई फाइल हुजणु खपे जे को तव्हां पंहिंजे बिजिनिस जे लाइ उते ॾेखारे सघो था त तव्हां हिते कमु था करियो हुन खां पोइ तव्हांखे अगरि तव्हांखे प्रोडक्ट पहिरें खां ई सिलेक्ट आहे त पा तव्हां कोई रैक में या कोई सेम्पल रूम में का सेम्पल बि रखी सघंदा आहियो ऐं हुन ते तव्हां खे कुस्चन बि करे सघंदा आहिनि कि भई तव्हां घणनि सालनि खां हिन लाईन में आहियो या तव्हांजो नओं कमु आहे या तव्हां हिन में चाहियो था बिजिनिस घणेई तरिक़े जा आहिनि हींअर त हिंदुस्तान में नंढा नंढा स्टाटप बि अचनि पिया पंहिंजे दिमाग़ सां बि माण्हू कमु करनि पिया रही ॻाल्हि हिते पूंजीअ जी त पूंजी सभिनी खां वॾी शइ कोन्हे लेकिनि तव्हांजो जे को विज़िन आहे तव्हांजो जे की सोच आहे हू वॾी हुजणु खपे त हुन सोच खे बि तव्हां विकिणी सघो था सभिनी खां पहिरीं तव्हां पंहिंजी सोच जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ो प्लानिंग ठाहिणी पवंदी ऐं पूरो ग्राफिक प्लान करिणो पवंदो हुन सोच खे तव्हां पंहिंजे इन्वेस्टर खे ॻोले सघो था तव्हां बैंक खे वञी सघो था एप्रोच करे सघो था लेकिनि हुन खां पहिरीं तव्हांखे सिर्फ़ु लाईसंस लाइ ऐं हिकिड़ो ठिकाणे लाइ पंहिंजो ठिकाणो हुजणु खपे कि तव्हां किथे वेही रहिया आहियो पंहिंजे कम लाइ त हू हुजण ज़रूरी आहे त पूंजी वधीक में वधि मतलबु इंडियन हिते हिंदुस्तान में पाण खे घटि में घटि पंजाह हज़ार लख रुपिया त सिर्फ़ु ऑफिस सेटप लाइ खपनि ई खपनि हुन खां पोइ तव्हांखे पंहिंजे विज़िन लाइ माण्हू ॻोलिणा पवंदा या त पोइ तव्हांखे अगरि को प्रोडक्ट बाए ऐं सेल करिणो आहे त हुन लाइ पूंजी अलॻि सां लॻंदी आहे छो कि तव्हां या त ऑनलाईन कमु कंदा त खे सामान स्टॉर करिणो पवंदो न त पोइ तव्हां बै बी टू बी कंदा मतलबु कि हितां सामान आयो हुतां वियो त तव्हांजे घर में स्टॉरेज कोन थी लॻे त हुन लाइ बि तव्हांखे पंहिंजा कनेक्शन रखिणा पवंदा त हिन तरीक़े सां तव्हां पंहिंजे हिसाब सां को बि सेटप करे सघंदा आहियो